जनावरांची जतनाय घेवपाक वेग वेगळे प्रकार आसात तेतूंत म्हटल्यार आमी जर आतां एक गाय पोसली एकूच गाय न घेता आमी खूब गायो घेवपाच्यो कित्याक एक गाय घेवन ताचें कांय वाड जावचें ना आनी कांय फायदोय आसपा ना तांकां एक बरो जागो करपाचो एक बरी शेड घालपाची बरो गोठो तयार करपाचो बरो नितळ दवरपाचो आनी खूब गोरवां हाडून थंय पोसपाच्यो पोसल्यो मागीर तांकां मेन वॅक्सिनेशन वेरी इंपोर्टंट कित्याक तेंकां यें वॅक्सिनेशन जावुंकूच जाय कित्याक फाल सकाळीं तांकां रोग येवचे ना हें आमी पयलींच खबरदारी घेवूंक जाय कित्याक आमी खूब जाणां एकेच कडेन गोरवां पोसल्या कारणान जर एका गायेक रोग आयलो जाल्यार ऑटोमेटीक तो रोग सगळ्या गायांक जातलो आनी सगळ्यो गायो मरतल्यो तेन्ना आमी पोसलें की तेंकां फर्स्ट डॉक्टर हाडून तांकां वॅक्सिनेशन करून तांकां वखदां बिखदां कितें डॉक्टर सांगता तें आमी फोलो करपाचें तितल्यान तेंकां आमकां बरें जातलें तेंका रोग आनी जावचे ना तशेंच मॅन्टेनन्स मॅन्टेनन्स आमी चालू दवरप म्हणजे ग गोठो आसा जाल्यार गोठो बाबा कितें जाला शेड कितें कराब जाल्या कितें जालां कितें मॅन्टेनन्स आसा ताका तें टायम टू टायम करप तशें उदक उदक तांकां गोरवांक टायमार दिवप जेवण खाण सारकें दिवप आनी गर्मेच्या दिसांनी गर्मेचो सिझन आसल्या कारणान तांकां उदक बी खूब लागता तें चालू दिवप तितल्यान तांकां खंयचो रोगूय जावपाक हें जावचें ना तशेंच इन्कम सोर्स पळोवंक गेल्यार जाल्यार गायांचे वाटेन आमी गायो पोशीत न्ही खूब इन्कम सोर्स आसा फोर एक्झाम्पल तेंचें दूद दूद आमी तें सोसायटीन व्हरून दिवूंक शकता आमकां थंय प्रोफीट जाता कित्याक दूद तर हें प्रत्येक मनशाक चावेंत जायूच दुदाचे खूब तरांचे प्रकारूय आयटम करतात जेवणांत पेडे करततात आनी खूब कितें कितें करतात मिठाइ करता तेन्ना दूद जालें तशें तेंचें शेण शेणाचोय आमी भरपूर उपयोग करूंक शकतात शेण पळय आमी शेण तें डायरेक्ट लोक व्हरून माड्यांत कुळागरांनी घालतात सुपाऱ्यांचे झाडांक घालता तशेंच शेणा पसून आमी ते बरे प्रोपर तांकां पॅक करून तितूंत गांयदोळ हाडून घालून तें आमी गांयदोळ खत करून ती पाकिटां करून आमी बाजारानूय विकूंक शकता वीस रुपया किलो अशे ते गांयदोळ खताची रेट आसा सद्या अॅट प्रेझंट विलेजांत आं गांवांत आमच्या आनी गांयदोळ खत इतलें सामकें झाडांक बरें जर फूल झाडांक तुमी गांयदोळ खत घालीत न्ही झाडां सारकीं ग्रीन ग्रीन उरता केन्ना तीं येल्लो पडना येल्लो आनी डल पडना ग्रीन ग्रीन सामकीं डार्क ग्रीन कलर पानांचो उरता आनी तांकां फुलां फळां एकदम बरीं येता कित्याक म्हजो स्वताचो एक्सपिरियंस आसा तशें गाये कडल्यान यूज म्हटल्यार आमी कितें करूंक शकता गायो बैल बी आमी शेतांत वापरूंक शकता शेतांत बी आमची मळणी बिळणी आसता तेन्ना आमी थंयूय तांचो वापर करूंक शकता म्हणजे पळोवंक गेल्यार आमकां गायो एक न पाळटा खूब जर गायो पाळून तांकां वॅक्सिनेशन करून तांचें सगळें प्रोपर मॅन्टेनन्स दवरीत न्ही जाल्यार भरपूर आमकां फायदेशीर आसा